अंजी आं पंज सौ रपेआ

ठीक ऐ आं थ्होई जाह्ग किन्नियां देनियां ते दौ ज्हार ऐ इक्क कमरे दा घट्ट ओह् रुट्टी खानी तुसें आइये